मेरा नांऽ अनिता ऐ में बाड़ियां ग्रांऽ दी रौंह्ने आह्ली आं होर मेरे घरे आह्ले दा नांऽ नरेश कुमार ऐ ते मेरे तिन्न बच्चे न ते इक्क मेरी कुड़ी ऐ ते दो मेरे मुढ़े न ते मेरे बच्चे बी इक्क मुढ़ा मेरा बारह्मीं च पढ़दा ऐ ते में उद्धर पाए दा हा उस्सी जम्मू ते ओह् जम्मू पढ़दा ते हून ओह् बारह्मीं पास करी बैठे दा ऐ ते कुड़ी मेरी नौमीं च पढ़दी ते अपने ग्रांऽ गै पढ़दी ऐ गुरूकुल गुरूकुल पब्लिक स्कूल च ते छोटा बेटा बी उद्धर पढ़दा ऐ ते में आपें इक्क इक्क घरेलू घरा दी इक्क घरेलू औरत आं ते में घरा दे गै कम्म काज़ करनी होन्नी सारे होर घरा दा कम्म काज़ करियै में सिलाई दा बी सलाई दा कम्म करनी होन्नी आं सिलाई च में इक्क मशीन लैती दी ऐ पैरें आह्ली कैंची ऐ मेरे कोल धागे न रक्खे दे सारा कम्म जो बी मतलब सिलाई आह्ला कम्म होंदा ते ओह् मतलब में सारा अपने कोल रक्खे दा ऐ ते सारे जेह्ड़े म्हल्ला ऐ साढ़ा जेह्ड़ा ग्रांऽ ऐ बाड़ियां उद्धर दियां सारियां जेह्ड़ियां जनानियां न ओह् मेरे कोल आंदियां न कपड़े सीने गी ते में उ'नें गी कपड़े सी दिन्नी होन्नी आं एह् सिलाई अजकल्ल तुसेंगी पता किन्नी मैंह्गाई ऐ ते सिलाई दा कम्म अपना घर चला दा होऐ ते चलो माड़ा मुट्टा अपना सर्किल बी चली जंदा ऐ ते जनानियां बोलदियां कि तुस किन्नी सिलाई लैने होन्ने आं ते मीं सिलाई लैन्नी होन्नी आं केह् नां लैंदे ढाई सौ रपेऽ सलाई लैन्नी आं इक्क नॉर्मल सूट दी ते ओह्दे बिच्च केह् आखदे नॉर्मल सूट जेह्ड़ा ढाई सौ रपेआ ते जेह्ड़ा दूआ लॉन आह्ला सूट होंदा नी जेह्दे अंदर लॉन लांदे न ओह्दा में लैन्नी होन्नी आं साढ़े चार सौ रपेआ लोन ओह् अपने कोला गै दिंदे न इस बास्तै में सारा ओह् सूट आपें सीइयै ते पूरे म्हल्लै दियां जिन्नियां जनानियां मेरे कोल आंदियां ते में उ'नें गी सीह् दिन्नी होनियां सूट ते बस ओह्दे बाद सवेरै सवेरै बच्चें गी स्कूल बी भेजना होंदा ते स्कूल भेजियै ते स्कूल भेजने दे बाद फिर मेरे बच्चे चली जंदे स्कूल ते सारे घरा दा कम्म खत्म करी लैन्नी होन्नी आं में ते मम्मी डैडी बी सस्स सौह्रा बी हैन मेरे ते उं'दी बी समझो देख रेख करनी ते बेचारे थोह्ड़े कि उमर होई गेदे न ते उं'दी बी देख रेख करनी होंदी ते उ'नें गी रुट्टी पानी खलाना होंदा ते रुट्टी खलाइयै सारा घरा दा कम्म काज़ करियै ते फिर मेेरे कोई दस्स साढ़े दस्स जारां बजे तक्कर मेरे कम्म घरा दा सारा कम्म मुकी जंदा ते ओह्दे बाद फिर में सिलाई करी लैन्नी होन्नी कपड़े सीन्नी ध्याड़ी दे समझो लाई लैओ कोई दौ जां तिन्न दौ सूट ते में सीह् गै लैन्नी होन्नी ऐ दो सूट सीह् लैन्नी होन्नी ते जनानियां बी घर बैठी दियां होंदियां कोई इक्क आवा दी ते दूई जा दी ते सूट साट सीइयै ते अपना खर्चा चार पंज सौ रपेआ ध्याड़ी दा कड्ढी लैन्नी होन्नी ते अज्ज तुसेंगी पता अजकल्ल किन्नी मैंह्गाई ऐ घरा दा खर्चा मुशकल गै चलदा ऐ ते अज्ज मेरे केह् नांऽ लैंदे मेरा घरै आह्ला इक्क बामनै बड़ी समझो इक्क प्राईवेट च गै कम्म इ'यां फैक्टरी च गै कम्म करदे न ते अपने घरा दा बी निं खर्चा चलदा ते उ'नें बेचारें थोह्ड़ी गै तन्खाह् थ्होंदी ऐ ते में अपने घरै दा गुजारा इ'यां मतलब कि कपड़े कुपड़े सीन्नी होन्नी ऐं ते घरा दा गुजारा चलाई लैन्नी होन्नी आं खर्चा पानी सारा घरा दा चली पौंदा ते कल्ल जेल्लै मतलब कि ब्याह् होंदे जैदा ओह् थोह्ड़ा ब्याह् दा सीज़न जा दा होंदा चला दा होंदा जेल्लै ब्याह् च ते ब्याह् च कपड़े कुपड़े थोह्ड़े जैदा गै होंदे न ते फ्ही थोह्ड़ा जैदा अपने कोल पैहे होई जंदे न ते चलाई लैने माड़ा मुट्टा खर्चा निकलदा रौंह्दा ते सेआलै ते सेआलै खक्खदे स्वेटर बुनना ते स्वेटर बी में बुनी गै लैन्नी होन्नी आं स्वेटर बुननियै ते इक्क स्वेटर दी लाई लैओ मतलब कि पंज सौ जां छे सौ रपेआ बनाई शैल स्वेटर जेह्का निक्का स्वेटर ओह्दी पंज सौ रपेआ ते जे बड्डा होऐ ते ओह्दी सत्त सौ रपेआ सिलाई लैन्नी होन्नी उस्सी बुनन्ने दा ते लोग सारे लोग समझो आंदे साढ़े घर ते जनानियां म्हल्लै दियां ते होर बी इक्क दूई स्हेलियें गी सनांदियां केह् अनीता स्वेटर बुन्नी लैंदी ऐ एह्दे कोला बनाई लैनी आं मतलब कि हफ्ते च इक स्वेटर त्यार होई जंदी ते कन्नै सलाई बी रातीं जिसलै बेल्लै बौह्ना ते रातीं रुट्टी राट्टी खानी ओह्दे बाद घैंटा डेढ़ बेल्लै गै सोने कोला पैह्लें ते सोने कोला पैह्लें घैंटा इक्क लाई लैन्ने होन्ने आं स्वेटर बी बुनी लैन्ने आं सेआलै ते कपड़े दा बी करी लैन्ने होन्ने आं ते केह् करना बच्चें दा बी गुजारा चली जंदा अपने घरे दा बी सस्स सौह्रा बी दिक्खने होंदे ते सारा मतलब लाई लो जो बी ऐ अपना खर्चा पानी बी जे कम्म करनी आं घरा दा ते घरा दा बी करी लैन्नी बाह्रा दा बी करी लैन्नी ते बच्चें बी दिक्खने होन्ने आं ते सारा चली जंदा अपना सर्कल पैहे बी माड़े थ्होई गै जंदे न ते चलो अज्ज दा जमाना तुसें गी पता जमाना किन्ना दूर पुज्जी गेदा ऐ ते अजकल्ल माड़े मुट्टें कन्नै लोकें गरीबें लोकें गी ते कोई पुच्छदा बी निं ऐ भई कोई तुसें गी केह्दी जरूरत ऐ जां नेईं जेह्ड़ा कोई शैल आंदा जंदा खंदा पींदा होऐ ते उस्सी लोक सारे नमस्ते करदे ते म्हारियें गी गरीबे गी कोई पुच्छे कोई दूरा नमस्ते बी निं करदे ऐ आं केह् करना फिर गरीब होंदे जेह्ड़े बेचारे ओह् आखदे चलो असें अपने हत्थ पैर अपने सिद्धे कीते दे न चंगे माड़े ते करी गै लैने कम्म काज़ जिसलै कोआरै होंदे हे ते मम्मी निं ही सिक्खन दिंदी ऐ सिलाई आखदी ऐनी सिक्खनी ऐ सिलाई अपने सोहरियें घर जाइयै सिक्खेआं में हें सोहरियै कुत्थें सखांदे न सोह्रे घट्ट गै सखांदे न मम्मी नै जाना ते आखना अपने हत्थ सिद्धे कीते दे हे ते चलो अपने हत्थें माड़े मुट्टे कपड़े सीह् गै लैन्ने होन्ने ते अपने हत्थ कुसै अग्गें हत्थ ते निं नां अड्डने आं जे कपड़े गै सीह्न्ने ते दौ सौ ढाई सौ रपेआ सूट दा थ्होई जंदा ते ध्याड़ी सारी निकली जंदी ते ध्याड़ी दा इन्ना बी कमाई लैआ घर जनानी बैठियै ते बंदे बास्तै ओह्बी बड़ी हेल्प होंदी ऐ चलो असें इन्ना बी बड़ा ओह् कीते दा कि अस शैल अपने बच्चें दा बी दिक्खा न मां प्यो बी दिक्खा न सस्स सौह्रा बी दिक्खा न ते सारे दूनियांदारी बी समझो शैल गै चला दी साढ़ी ते कम्म काज़ बी शैल करी लैन्ने होन्ने आं अस ते इक्क इ'यै कि थोह्ड़ा एह् ऐ कि गरीबी अजकल्ल बड़ी ते मैहंगाई बड़ी ऐ ते मैंह्गाई च किन्ना गै अस ते सूट इक्क दौ सीह्ना ध्याड़ी दे ते कम्म ते किन्ना गै गुजारा पंज छे सौ कन्नै केह् बनदा ऐ कुछ बी नेई बनदा ऐ ते चलो एह् ऐ कि अपने घरा दा लून मर्च गै चली जंदा ते इन्ना गै चलदा कि घरा दा लून मर्च चली जंदा ते घरै आह्ला बी आखदा कि आं भई मेरी लाड़ी बी कम्म करदी ऐ शैल ते में बी आपूं करी लैना ते अस दमें जीव रलियै ते कम्म काज घरा दा करी गै लैन्ने चंगा माड़ा ते घरा दा बी दिक्खनी बाह्रा दा बी दिक्खनी बच्चें गी बी दिक्खना सस्स सौह्रे गी बी दिक्खी लैन्नी ते एह् ऐ कि भई सिलाई कढ़ाई दा बी अपना कम्म करी लैन्नी आं ते होर फिर सैआला सैआला आंदा ना सैआले दा मौसम आंदी निं जिसलै ते उसलै में ओह् बी स्वेटर बी बुनी लैन्नी आं ते लोग स्वेटर बी बनाई लैंदे मिगी माड़े मुट्टे रुमाल बी बुनी लैन्ने आं ओह्बी मेरी मम्मी नै मिगी चज्ज सखाई दी ऐ में रमाल बी बुनन्ने दी चज्ज सिक्खी लैनी आं डोगरी दे रमाल लोग बनांदे न उ'न आह्ले रमाल ओह्बी में बुनी लैन्नी होन्नी आं ते चलो थोह्ड़ा मता एह् कि चच्ज अपने हत्थ सिद्धे कीते दे होङन लोग शैल आखदे कि आं भई कम्म शैल कीते दे बेल्लै रौह्ने कोला खरे कि घर बौह्ने कोला पैह्लें जनानियां इक्क दूऐ दे घर बैठियै चुगलियां करदियां जां आ इद्धर बौह्चे ते इक्क दूऐ दी चुगली करदियां सानूं चुगली निंदेआ निं अस कुसै दी करदे ते अपने घर बैठियै गै कम्म करने होन्ने आं चंगा माड़ा एह् ऐ कि ठीक ऐ अपने घर दा सर्कल चलाई लैन्ने होन्ने आं